साज अहाँ सब तऽ बुझबे करै छी मैथि मिथिलामे शादी विवाह कतेक धूमधामसँ होइए आओर मिथिलाके विवाहमे तऽ बहुत ई लड़की सब एकदम सजल धजल अबैय तऽ हम अपन मिथिलाके सबसँ प्रसिद्ध साड़ी पहिनै छी शादी विवाह सबमे ताकि सब लोगके लगै कि हम अपन मिथिलाञ्चलके छी साड़ी पहिनै छी मिथिला पेंटिंग कयल रहैय ओइमे साड़ीपर उहे पहिरै छी साड़ीपर हम आओर उहेमे विवाह शादी विवाहमे जाइ छी तऽ पण्डाल पण्डाल बनैय ओहिमे बर बरियाती सबके आबऽके लेल तैयारी कयल जाइए आओर बहुत सारा एहन चीज रहैय फूल उलसँ सजायल रहैय फूलके पकड़ि कऽ केनाहितो कऽ कऽ मञ्चपर जा कऽ सब साथे फोटो घीचबबैत छी अपने सब भाय बहिन सब साथे घीचबा लै छी जकर शादी बियाह रहैय दिदियेके शादी या फेर हमरा अगलो बगलके जतेक बहिन भायके शादी रहैय ओकरा साथे हम जा कऽ बढ़िआँ बढ़िआँ फोटो घीचबै छी जेना भए भए जाइ छै बिबाह करऽ तऽ घर छेकै छै बहिन ओनामे छेकै छी जब तक भाय हमर पैसा नहि दै यऽ तब तक हमहूँ छेकने रहै छी अइके बाद छेकैत मातर छेक छेकने रहै छी भाय घरमे नहि जाय दै छी तभियोके बहुत सारा फोटो उठबै छी ओहन सबके रस्मके एकदम यादगार बनाबैके लेल बहुत ही मजा अबैय फोटो घीचऽमे एहन एना फोटो घीचै छी ने जे हमेशा याद रहैय फेर फेर जेना भायके शादी रहल हमर भायके भैयाके तऽ हमर भाभियो आयल तऽ हमर भाभियोके साथे भाभी आबै छथिन तऽ हँसी मजाक भेल किछु भेल बहुत सारा अपन अथी भऽ जाइ छै बातचीत होइ छै ओहिमे सँ किछु किछु अथी होइ छै तऽ जेना घूँघ अथी ननदि भाभीके बाल गुथै छै तऽ गुथलहुँ तभियोके फोटो घीचलहुँ एहन सबके घीच कऽ बड़ा ही अच्छा लगैय जहन फोटो घीचै छी तऽ हमरो अच्छा लागैय हुनको अच्छा लागैय आओर हमेशा हमरा फोन लैपटॉप जैमे राखु ओइमे हमेशा अथी ओकर अथी रहैय तस्वीर रहैय ताकि हम ओकरा कभी भी देखकऽ हम अपन बात अथीके ताजाकऽ सकै छी अपन जे प्रोग्राममे गेलहुँ कोनो लड़कीके शादी रहैय तऽ हम जाइ छी तऽ बड़ा ही अथी करै छी गाउन पहिरै छी लहँगा पहिन कऽ जाइ छी तऽ ओ सब कनिक क्रीम त्रिम सब लगा उगा कऽ जाइ छी तऽ ओकरो सबके कनिक फोटो खीचै छी ई एतेक चीज करब फोटो नहि घीचब तऽ केहन लगतै ओहीके लेल बहुतेक सारा फोटो उठबै छी ओना तऽ हमरा पहिले हम पूरा फोटो घीचनाय अच्छा नहि लगै छलयै लेकिन ककरो बियाह दानमे जाइ छी तऽ बहुतेक फोटो उठबै छी मेला गेलहुँ दुर्गापूजा कहीं जाइ छी तभियो उठाबै छी भगवानके साथ फोटो लै छी बहुत सारा एहन मन्दिर छै जहाँ मन्नत पूरा होइ छै ओहो सबमे जाइ छी तऽ फोटो घीचै छी आओर बहुत एहन जगह छै जहाँ फोटो घीचै छी आओर जेना ककरो शादी रहल बियाह रहल ओहोमे गेलहुँ तऽ फोटो घीचलहुँ आओर जब मतलब बहुत जब मेहन्दी उहन्दी लागल तभियोके फोटो घीचलहुँ ताकि यादगार रहल आओर ओ कभियो मन भेल तऽ ओकरा देखकऽ अपन याद ताजाकऽ सकै छी बस एतबे बात